आओर बिहारके सीतामढ़ी जिलाके बगलमे पड़ै छै वहाँपर सबसँ उत्तम भोजन सबसँ विशिष्ट भोजन हइ चावल दाल सब्जी चटनी सलाद पापड़ तिलौरी ओ कोइ भी मेहमान कोइ भी कुटुम्ब अबै छै तऽ बहुत नीकसँ सबकिछु बना करिके ओकराके खिएबै छिए ओकरा बहुत नीमन भी लागै छै ई भोजन आसपासके होटलमे ढाबापर कहीँ भी आरामसँ मिल जाइ छै पड़ोसीके घरपर चाहे कोनोके ककरो इहाँ जा तऽ ओ भोजन देखैके मिलै छै सबसँ नीमन भोजन यहाँके वही मानल जाइ छै सबकिछु त्योहारके हिसाबसँ सबकिछु दिनके हिसाबसँ सब तम्बू सब बनाएल जाइ छै चूड़ा दही अचार सबसँ नीमन खाना हइ अनारसा बड़ी भात इहाँके लोक माछ मछली सब बहुत अच्छासँ खा खाइ छै सब बहुत अच्छासँ बनाबै छै

सब बहुत अच्छासँ लोकके भी खिलबै छै लोक मेहमान चाहे कोनो कर कुटुम्ब आबै छै तऽ सबके खिएबै छै ककरो कोनो शिकायत नहि मिलै छै बहुत सुन्दर लगै छै खाइमे भी आओर ईसब वहाँपर सबके आरामसँ मिलिओ जाइ छै